हाँ मैंने कहवार जी खेती किसानी में का का लगतीयाँ म् मककइ लगा रहें हैं नहीं उड़दा मुड़दा अभी तो नहीं अभी टाइम है उसका मक्के की हाँ हाँ ओ कु कुछ मिलाना पड़ेगा उसमें मक्का फाम बी ए भी और और कुछ नहीं मिलाना है उसमें जो नहीं हुए ठीक